आङो साहा फुदुङो लाल साहयाव संख्रिजों सिनिजों होयो आङो बेनिफ्राय साहा लोङो लाल साहा लोंबासो राफोद मोनो आङो बेनिफ्राय गाइखेरखौ गाइखेर होनानै आरो मानसिफोरनो खापनैबा खापनै खापथामबा खापथाम होबाय आङो ओमफ्राय आरो बे गाइखेरनि साहाखौ आङो साहाखौ रानना होयो आङो बेनिफ्राय साहाया दा आरो गुजुनायफोर माबा दांदावबाथाय आङो हायजें होयो थेसफाट बिलाइ होयो बेनिफ्राय आं बेखौनो लोङो गुजुनाय जाबा आरो बेनिफ्राय बेखौनो आरो गाइखेर साहाखौ होबाय नालाय बेनिफ्राय आरो दा बेखौनो होनानै लोङो आरो बे गाइखेर साहा होबाय नालाय दस जोननिबा बिदिनो दस खाप होखायो आङो दा सिनिफोर साहाफाटफोर होनानै ओमफ्राय गोथाव मोनलोंखायो गाइखेर साहा लोंबाथाय बेनिफ्राय दा आरो बेखौनो होना लोंबाय नालाय ओमफ्राय दा बेखौनो लोंबाय थायो जों साहाखौनो गाइखेर साहाखौनो आरो मानसि दुमसि फैबा जों साहाखौ होयो बेनिफ्राय जोङो दा मोसौ गाइखेरखौ मोनोबाथ' मोजाङानो जाबाय जों हो साला मोसौ गाइखेर मोनदों आरामथार मोनलोंथारदोंहाय गोमोमार गोनांथार साहाया मोसौ गाइखेरनि एरै होननानै बुङो आरो जोङो दा साहाफोरखौ बेनिफ्राय दा आरो गथ' गथाइनोबो आरो न'खरनिबो इमान साहा होयो आरो जों दा लोंनानै मार गोनां लोङो आरो जों दा गासैबो मालाय सालाय गासैबो मालायफोर फैदोंब्लाथाय बेखौनो होयो जों दा साहाखौनो बिसजोनबा बिसजोन होबाय आरो दसजनबा दस आरो मानसिया बुरजाबाथाय बुरजा होबाय आरो जों दा बेखौनो लोङो आरो जों दा बेनिफ्राय बिदिनो आरो दुब्लिफोरावबो हैयो जों बे साहाखौनो माइ गायनाय फुनायफोराव हालेवनायफोरावबो हैयो आरो जों ओरैनो हाजिराफोरनोबो साहाफोरखौनो होयो जों दा गायनाय फुनायावबो साहाफोरखौ होयो जों दा नै जोबबाय खोमाहाय ने